السلام علیکم ررحمتہ اللہ وبرکاتہ جی سر میں حال ہی میں ایک نئے شہر میں منتقل ہوا ہوں اور میرے بینک کارڈ پر ابھی تک میرا پرانا پتا درج ہے اب چوںکہ میرا مستقل پتا تبدیل ہو چکا ہے اس لیے مجھے اپنی بینک تفصیلات کو آپ ڈیٹ کروانا ہے تاکہ آئندہ کوئی ریکارڈ کارڈ یا بینک سے متعلق معلومات صحیح پتے پر پہنچ سکے جی سر میں نے بینک کسٹمر سروس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اپنی رہائش کے نئے پتے کی تبدیلی کی درخواست دوں بینک نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں اپنے نئے پتے کے ثبوت کے طور پر ضروری دستاویزات جیسے کہ کرایہ نامہ یوٹیلیٹی بل یا شناختی کارڈ پر نیا پتا پیش کروں جی سر میری درخواست ہے براہ کرم میری رہنمائی فرمائے کے یہ عمل کس طرح مکمل ہوگا اور کیا کوئی مخصوص فارم یا طریقہ کار ہے جس پر عمل کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہی بھی درخواست ہے کہ جو بھی مطلوبہ دستاویزات درکار ہوں ان کی مکمل فا فہرست مجھے فراہم کر دی جائے تاکہ میں جلد از جلد اپنی تفصیلات آبوڈیٹ کروا سکوں آپ کی اس را رہنمائی اور تعاون کا بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ